बिहार में जब किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना होती है जैसे सड़क पर हो तो उस तरीक़े से सरकार उसको समाधान दिलाती है जैसे किसी किसी की दुर्घटना हुआ तो वह वहीं पर ख़त्म हो जाता है या किसी का हाथ पैर टूट गया इस इस प्रकार से बहुतों को ऐसा होता है कि सड़क सड़क दुर्घटना के दौरान वह व्यक्ति वहीं पर मृत्यु हो जाता है तो इसलिए सरकार उसको बहुत ऐसा लाभ देते हैं जैसे किसी का जीवन अगर बीमा हो चुका होता है तो उसको पैसा मिलता है या किसी का किसी के बच्चे को मिलता है या किसी के माता पिता होते हैं उसको भी मिलता है बहुत ऐसा सरकार की तरफ से सरकारी लाभ मिलता है या देहात लोग देहात में तो जैसे अग़ल बग़ल के आस पड़ोस के आदमी हैं तो उसको भी उस उसके वजह से मुआवज़ा मिलता है मुआवज़ा के तहत किसी किसी को पैसा मिलता है किसी किसी को म मतलब जैसा भी होता है बिहार में बहुत तो ऐसा है जिसे अगर किसी की गाड़ी से हो गया तो उसकी गाड़ी भी मिलती है उसको उसका पैसा भी मिलता है या नुक़सान होने पर भी नुक़सान की भरपाई करना पड़ता है इसलिए या मृत्यु हो गया तो मृत्यु के दौरान भी उसको कोई सा पैसा मिलता है राशि मिलती है सरकार की तरफ से बीमा हो गया तो बीमा का मिलता है पैसा यह सरकारी बहुत ऐसा लाभ है जो उसको मिलता है सारकार की तरफ से सड़क दुर्घटना होने पर

आदमी का जैसे म लेडिस हो या जेन्स हो बच्चा हो छोटा उसके भी हाथ पैर टूट जाता है उसको भी मिलता है अच्छे से अच्छे होस्पिटल में उसको एडमिट करा देते हैं होस्पिटल के दौरान उसको पैसा मिलता है उसका निःशुल्क इलाज होता है सरकार के द्वारा सब कुछ कराया जाता है आदमी गाँव घर के आदमी सब बोलते हैं उसको या उस पर दवा डालते हैं जिससे हुआ बाहर का आदमी हो या घर का आदमी हो जो भी वो रास्ते में चौराहे पर हो जहां भी कहीं भी हो उसके तहत उसको उसका लाभ दिलाया जाता है इसलिए